बिहारमे तऽ ओना बहुत सारा जगह अछि जहाँ अहाँ घुमि सकै छी आओर बहुत नीक आनन्दके अनुभूति लऽ सकै छी जाहिमे अगर बात करू तऽ बिहारके मिथिला क्षेत्रमे श्यामा माइ मंदिर अहाँ घुमि सकै छी जहाँ दरभङ्गा महाराजके श्मशान भूमि पर ओ माँ कालीके मंदिर छै भव्य निर्माण भेल जहाँ कि लाखोके संख्यामे सालमे वहाँ श्रद्धालु पहुँचै छथि आओर अपना आनन्दके अनुभूति लै छथि जाहि जगह पर पर्यटन स्थलके रूप से भी कइ सारा विकास कएल गेल हन ओ प्रांगण जे अछि ओ दरभङ्गा महराजके भव्य मतलब ऐतिहासिक समृद्धताके पहचान भी बतबैया जतए अहाँ जायब तऽ अहाँके बहुत आनन्दके अनुभूति होयत साथ ही नयामे मधुबनी जिलाके अररिया संग्राममे मिथला हाट बनल हन जेकी बहुत ही भव्य बनल हन ओहो अहाँके घुमऽ बला जगह अछि जहाँ जा कऽ अहाँके आनन्दके अनुभूति होयत साथ ही साथ समस्तीपुर जिलाके खानपुर प्रखंड क्षेत्रमे बाबा हरिहर नाथ अंकुरी महादेव मंदिर परिसर हरिहरपुर खेडी अहाँ जा सकै छी जहाँ गेलाके बाद अहाँके काफी आनन्दके अनुभूति होयत ई जगह समस्तीपुर जिलाके खानपुर प्रखंड क्षेत्रमे यऽ आओर एहि परिसरमे अंकुरी महादेव मन्दिरके साथ साथ श्री विष्णुपद मन्दिर भी छै जेकी गया जिलाके बाद बिहारके दोसर श्री विष्णुपद मन्दिर अछि जहाँ श्री लक्ष्मीनारायण भगवानके पूजा पाठ कऽ सकै छी एहि साथ साथ अहाँ समस्तीपुर जिलाके पूसामे भी जाके राजेंदर कृषि विश्वविद्यालयके प्रांगण घुमि सकै छी बड़ा अनुभूति होयत अहाँके आनन्दके चम्पारण जेबै तऽ टाइगर रिजर्व जा कऽ घुमि सकै छी वाल्मीकि नगरमे ओहो बहुत ही जंगल सफारी करै के लिए बड़ा अच्छा जगह छै तऽ बाँका तरफ जेबै तऽ बाँकामे भी बहुत नीक नीक जगह छै जाहिमे मन्दार हिल्स छै एहिके बाद अहाँके जमुइ जिलामे भी घुमै बला काफी अच्छा अच्छा जगह सब छै पहाड़ी एरिया सिमलतुल्ला ईसब काफी नीक जगह छै जहाँ हमसब जाके घुमि सकै छी आओर आनन्दके अनुभूति लऽ सकै छी हमहुँ एहिसबमे सऽ गेल छी दरभङ्गाके श्यामा माइ मन्दिर गेल छी समस्तीपुर घुमल छी बहुत सारा जगह गेलहुॅं हन ईसब जगह छै जेकी बिहारमे अहाँ घुमि सकै छियै आओर कुशेश्वर स्थान भी जा सकै छियै दरभङ्गा जिलामे सहरसा जिलाके मेहषीमे भी माताके मन्दिर छैनि बहुत ही प्रसिद्ध जगह छै ओहो घुमि सकै छी सिंघेश्वर स्थान घुमि सकै छी नीक नीक जगह छै घुमऽके लेल बिहार मे रोहतासमे भी काफी अच्छा अच्छा जगह छै जहाँ घुमि सकै छियै ईहए सब छै जेकी बिहारके हिसाब से पर्यटन के दृष्टिकोण से एकरा सबके हमसब अगर आगू बरकरार रखबै तऽ बड़ा नीक रहतै